जोंनि क'कराझार ओनसोलाव साख्रि माबाफोर मोननो गोब्राब जायो जेरै साख्रि जेरै एसे पस्ट फ्रा खम फैनाय जायो आरो बिदिनो जेरै पुलिस साख्रिफोर मावोबा जेरै खारोबा जेरै कुवालिफाइ जाबाबो जेरै सोरबा सोरबा खायफा खायफा बिदिनो घुस थाखा फैसा लानाय जायो आरियाव बिदिनो आरो सोरबा सोरबा सोरबा बिदिनो आरो बिदिनो मास्टार आरियाव जेरै साख्रि एप्लाय खालामबा बिदिनो एसे जेंनाफोर जानाय जायो बिनिखायनो क'क्राझार ओनसोलाव साख्रि मोननो एसे गोब्राब बायदि जानानै फैयो आरो बिदिनो आरो खायफा खायफा आरो खायफा मानसिफोरा खायफा बिदिनो अफिसार फोरा बिदि फैसा बिनाय आरि घुस जायो बिदियाव थाखा फैसा होनो हायाबा आरियाव बिदियाव साख्रिनि गोनां प्रब्लेम आ फैयो जेंनाफोरा बेफोरावनो फैनाय जायो आरो आरो बिदिनो बेफोर बेफोरबायदि जेंनानि थाखायनो जेरै सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरनि साख्रिफोरबो मोननो हाया जेरै जाय थाखा गोनांफ्राल' बिदिनो साख्रिफोरखौ बायनायसै थाखाफोरजों बेफोरबायदि जेंनाया सेंग्रा सिख्ला आरो गरिबफोरनि मानसिफोरनाव जायो बिनिखायनो क'कराझार ओनसोलाव बेफोरबायदिया एसे गोबावैनो जानानै थाबाय बेफोरनि थाखायनो बेफोरनि थाखायनो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जेंनाफोरबायदि सोमजिनाय जायो